खाना जे बनैयए ओकरा मे अगर कुछ खराबी भए जाइए जेना अहाँ कोइ भी चीज सशंशंशब्जी बनेलियै ओकरा मे नमक भए जाइए अहाँ फेकियो सकैयए नय अगर फेकै के मोन होइया त ओकरा मे आँटा जे गुल साइन लियौ गुल्ला कए कऽ बर बर कए कऽ ओकरा मे डाइल दियौ दस मिनट तक छोरि दियौ ओकर बाद ओकरा निकाइल दियौ अहाँके सब्जी जे य खाय लायक अहाँके अनुसार भए जायत या तऽ अहाँके सब्जी मे जादा पानि डाइल देने छियै अहाँके स्वाद नहि लगैया खाय मे ओकरा तनिटा अहाँ और गैस पर चढ़ा कऽ ओकर पानि के जला दियौ तऽ अहाँके खाय मे भी अहाँके नीक लागत आओर जे भी अहाँ खाना अगर अहाँके खाना खट्टा भए गेल यऽ ओकरा तऽ अहाँ सुधारि नहि सकै छी अहाँ ओकरा फेक भी सकै छी अगर थोड़ासा हल्का खट्टा भेल यऽ तऽ ठण्डा पानि मे या तऽ ओकरा मे राखि दियौ तऽ अहाँके खट्टापन कम भए जाएत ओकरामेँ अहाँके कोइ दिक्कत नहि होएत आओर